हॅलो या हांव गोंयांतल्यान उलयतालो तुमी खंय आं ओके ओके हय आमी चडशे न्हय शोपार सगळें लोकलूच दवरता म्हणजे गोंयांत जें तयार जाता न्हय आनी गोंयांत तयार करता तेंच आमगे कॉलिटीय बरी आसा आनी प्रायस रेट जी आसा तीवूय बरी आसा तुमी कितें पळोवंक सोदता हांगासर लायक हय आमकां हांगासर सोप मेळटा हांगासर आमकां हांगासर म्हणजे आमी सोप करतात न्हावपाचो आसा कपड्यांचो आसा ताच्या भायर शॅम्पू तेल आसा आमचें हांगा खोबऱ्या तेल जें आसा कोकनटचें तयार केल्लें आसता प्यूर सारकें तुका मेळटलें लोकल सारकें ताचे भायर मासालो तुमकां वेगळो वेगळो मसालो गोंयचो आसा आमचो ट्रेडिशनल गोंयचो मसालो तो तुमकां पळोवंक मेळटलो आमचे हांगासर स्पायसीस जे आसा गोंयचे यूनीक ते आसा हांगासर ताज्या भायर कपडे जे आसा कपड्यांचे आमी लोकल हांगासर कोटन हांगासर कपडे तयार करतात ते तुमकां पळोवंक मेळटले अश्यो खूब आसा गजाली ताच्या भायर तुमकां हांगासर पर्फ्यूम जो आसा सेंट म्हणटा आमी तो तुमकां हांगासर गोंयचो लोकलूय मेळटलो आनी नाल्लांचें जें आसा तें जें भायलें कट्टी जी आसा ताचे वेगळे वेगळे आमी पदार्थ म्हणजे आयटम्स केल्या ते हांगासर मेळटा आनी ते सगळ्यांत युनिक आमचे ते कळ्ळे न्हय कित्याक नाल्ल खूब मेळटा ताचेपरस आमी वेगळे वेगळे आयटम केल्ले आसा बावली म्हण आयदनां ते तुमकां मेळटले खूब आसा आमचें व्हडलें हय तुमी हय तुमी हांगासर कशे आसा आमी प्रायस रेंजूच तशी दवरल्या म्हणजे लोक हजाराचें शॉपिंग करता तांकां धा पर्संट डिस्काउंट समज दोन हजारांचें करता तांकां वीस पर्सेंट आनी तांकां डिस्काउंटूय आमी दिता तुमी कश्या पद्दतीन करता आनी तुमकां खरेंच आवडटलें जेन्ना तुमी येवन पळयतले ते स्वता आनी खरेंच

खरेंच खरेंच डिस्काउंट तुमकां मेळटलोच आनी भरपूर मेळटलो डिस्काउंट तशें कांय ना आनी सगळें तुमकां लग्नाक जितलें सामान लागतलें म्हाका दिसता ओलमोस्ट सगळें हांगासर मेळटलें एक दोन गजाली मात हे वटेन ते वटेन सुटत जाल्यार मात ओलमोस्ट सगळें मसाला जेन्ना तुमी व्हरून करतले न्हय खरेंच तुमकां कळटलें परत परत तुमी खंयच्यानूच सोदून परत मसालो हांगासर व्हरपाक येतले रावतां तुमकां या या